ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بھائی جان اچھا کہاں کا سفر کرنا ہے آپ کو اچھا جیسے مطلب آپ نینی تال جا اچھا اچھا اناؤ کا سفر کرنا ہے تو اکیلے سفر کریں گے آپ یا کوئی اور بھی ہے آپ کے ساتھ فیملی کے ساتھ میں سب کتنے ممبر ہیں اچھا اچھا تو یہ کس چیز سے سفر کرنا چاہیں گے آپ ٹرین سے بس سے یا کار سے سب کا الگ الگ ہے وہی بس کا الگ ہے ٹرین کا الگ ہے اور کار کا الگ ہے اچھا اچھا ہاں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھیے آپ پہلے میں آپ کو ان کا کرایہ بتا دیتا ہوں جیسے مطلب مان لیجیے گا آپ ٹرین سے اگر سفر کریں گے تو آپ کا سات آٹھ ہزار روپئے کا خرچ آئے گا اور اگر آپ بس سے سفر کرنا چاہیں گے تو آپ کا اس میں قریب بارہ چودہ بارہ اور چودہ کے قریب کا خرچ آئے گا اور اسی طرح اگر آپ کار سے سفر کرنا چاہیں گے تو پندرہ بیس کے درمیان کا آپ کا خرچ آئے گا

اچھا اچھا اچھا تو کتنے کتنے دن کے لیے رکنا ہے آپ کو وہاں اچھا تین دن کے لیے رکنا ہیں ٹھیک ہے ہاں اس کا وہاں پہ وہاں کا آپ اس کا چارج الگ دینا پڑے گا آپ کو اس کا چارج الگ لگے گا روم کا ہاں اچھے سے ہو جائے گا سب کام وہی وہاں پر آپ کو روم ملے گا اس میں فیسلٹی ملے گی اور ہوں پانچ ایسی کوئی قریب پانچ کتنے تین دن کے لیے بتایا ہے نا آپ نے تین دن کے لیے تین دن کے لیے آپ کا خرچ روم کا تقریباً ایسے ہی سات سات ہزار کے قریب کا آ جائے گا جی جی کے قریب کا کھانا وغیرہ بھی کیونکہ آپ کا رہے گا وہاں پر کھانا وانا آپ کا کھانا وہ بھی وہیں پر رہے گا ہاں ہاں ہاں ہاں اسی میں ملے گا آپ کو کھانا ٹھیک ہے آپ کو جو بھی